अहाँ के बोलै छियै कहाँ से पहले तऽ अपनेके ई बतैयै कि अपनेके नाम की भेलै हुँ अपनाके घर कहाँ छै यहाँ अपने जइसे कि आयल छियै तऽ यहाँ ककरो अहीँके रिलेशन मे हँ अच्छा अच्छा अपनेके यहाँ जइसे कि की जानना छै ओकरा बारेमे किछु बतैयै अच्छा अपनेके ई बतैयै कि पसन्द की सब छै जइसेमे इडली डोसा मोमो चिकेन मटन पनीर अच्छा हुँ अच्छा अपनेके अभी खाना की छै जइसे कि मटन चावल

जइसे कि पनीर चावल हुँ यहाँ तऽ बहुत सारा ऐसन होटल छै जे कि मिलऽ पाड़ै बढ़िऑं बढ़िऑं पनीरके सब्जी जइसे कि मीठा बजारमे छै अहाँ जाके खाओ पाड़ै छियै अपने लाइन बजारमे छै वहाँ जे खाओ अपनाके जे अच्छा लगतै वहाँ जाके खाओ पाड़ी छै यहाँ खाना तऽ बहुत अच्छा मिलै छै नहि अभी भूख लगलै तऽ अभी जाबऽ पड़ै छै लाइन बजार अपने जे छै वही छियै अच्छा अच्छा ठीक छै ऑर्डर करबाबै छी ठीक छै अबियै तऽ हमरा पास ठीक छै तऽ हमर नाम छी रेणुका कहलहुॅं पूर्णियेँमे रहै छियै मरंगामे हुँ अपना चौक पर आबिए चलबै तब साथमे खाना खाय लए ठीक छै आबिए तऽ रखै छियै ठीक रखिए तब